बर'फोरनि गान्नाया हौवफोरना जेरै गामसा आर'नाइ खर'आव गामस आर'नाइ खानाय आरो गस्ला गिन्दि गुफुर गान्नाय आरिखौ गानो आरो बिसि बांसिनानो बर'फोर हौवाया गामसाखौ गान्नाय जायो आरो हिनजावफोरा जाहैबाय दखना दखना गानो जोमग्रा आरो फार्सा बिदि बिदिनो अनेक दखना नाम दं बिदिनो दिंखिया बिलाइ खालार बिदिनि दखनाखौ गान्नाय जायो आरो बेफोरनो बेफोरो जाहैबाय बर'फोरनि काल्सार जेरै बर'फ्रा दख हौवाफोरा गामसा हिनजावफोरा दखना बिदिनो जाय गानो आरो बर'फोरा माने बांसिनानो हारिमु गावबा गाव हारिमुफोरनि द्रेसखौ गाननाय जायो जेरै जा बिदिनो दखनाखौनो गान्नाय जायो आरो आरो मालाय हारिफोरा जाहैबाय जेरै गार' नागा बिदिनो एसमिया बिसोरो जेरै सारि आलदा बिदिनो द्रेस गानो बिदिनिफ्राय बिदिनो बर'फोरा मोनसे हारिमु दं जेरै दखना बिदिनो दखना ओमफ्रायो बिदिनो बिसोरनिफ्राय ऐ गान्नायनिफ्राय असमिया जेरै गार' बांगाल बिदिनिफ्राय अनेक फारागानो दङ बर'फोरा बे जोंनि जेरै दखना गान्नाय जायो आरो गामसा बिदिनो अनेकानो फाराग